हैलो अंजी म्हाराज जनाब एह् लैंड ही साढ़े कोल इसी खोदना सैप्टिक टैंक बनाना अंदर स्टॉक गै इंदा कोई चक्कर निं ऐ कटरा कटरा बिच मेन बजार उप्पर आहो म्हाराज उत्थें अंदर गली बिच जाइयै सिद्धा अंदर इक्क ओम शांति आंदा उद्धर कम्म पता केह् ऐ सैप्टिक टैंक आस्तै खड्डा खोदना ते जेसीबी निं जाई सकदी ऐ ते बंदे चाहिदे बड़े साढ़े कोल दस्स पंदरां बंदे चाहिदे थुआढ़े कोल किन्ने न मलबा बी चुक्कना ऐ मलबे आह्ले बंदे बी लेई आयो कोई गल्ल निं म्हाराज कम्म ठीक होऐ ते मर्जी दा पंजी ज्हार लेई लैयो

आं दस्स फुट्ट अंदर जाना ई आहो ओके